हैलो हांजी कुद्धरूं बोल्ला दे तुस रियासी ते अस रियासी थोह्ड़े आगे ओह् करन अच्छा अच्छा चलो उत्थे समझी एई मैं आई आगे अस तुस मतलब केह् पार्टी शार्टी ऐ केह् करना अच्छा अच्छा ते तुसें केह् केह् तुआढ़ी मतलब तुसें केह् केह् बनवाना चलो कोई गल्ल निं फोन करगी न आखा दियां हा मैं तुहानू फोन करगी तुस तुहानू फोन करगी न दिक्खी लैओ जिन्ना जिन्ना मंगवाना ते किन्ने लोग न सिर्फ बारां लोग पार्टी च नेईं में पार्टी च अच्छा तुस मतलब त्रैऽ सौ लाई लैओ तुस सूजी का हलवा ठीक ऐ फ्ही में तोआनूं दस्सगी न राशन रूशन दिखी लैओ ते फ्ही तोस करी लैओ मंगाई लैओ में करी लैगी मैं फिर इक दिन राती पैह्ले आई जागी न फिर मैं दिखी दिक्खू लैगी न कटनी कुटनी सब्जियां सब्जी सूब्जी कट्नी होंदी कटी दिक्खी लैओ तुस ठीक ऐ मैं तुहानू करगी फोन होर फिर चलो ठीक